भारत के फेसन के बारे में मेरा यह सोचना है कि भारत अभी कुछ समय से पश्च्यता सभ्यता में काफ़ी आगे जा रहा है वेस्टर्न कल्चर अपना रहा है जी पुराने जो हमारे वस्त्र हैं वो काफ़ी पीछे से छूट जा रहा हमारी पारंपरिक संस्कृति हमारी सारी चीज़ें हम भूलते जा रहे हैं औ वेस्टनता को हम अपना रह वेस्टनता फेसन को हम अपना रहे हैं जो ये हमारी पारंपरिक जो संस्कृति को काफ़ी हद तक प्रभावित कर रहा है और मेरा यह मानना है कि यह तरह के यह वेस्टर्न कपड़ों की वजह से काफ़ी हम लोगों में दूरियाँ बन रही हैं काफ़ी हम लोग के आपसी मतभेद भी हो रहे हैं वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हुए और इसे खरीदते समय भी यह बड़ा महंगे होते हैं कपड़ा